बायक चलयता आसतना चड सुरक्षतेचो विचार सदांच तकलेन आसता म्हणटा तो एक हेल्मेट घालपाचें तशेंच आमी आतां गाडी चलयतात तेन्ना हायवे आसा किंवां नॅरो रोड आसा त्याप्रमाणेंच आमी आमची बायक चलयता समज रोड आसा जाल्यार आमची स्पीड कमी आसता हायवे आसा जाल्यार एक प्रोपर लिमिटा प्रमाणें आमची स्पीड दवरता सदांच मनान एक हें आसता की ऑपोजीट सायडीनसून जी गाडी येता तिजेर आमी लक्ष दवरपाचें खूब गरजेचें आसता किद्या एकएकदां अशे एक्सिडेंट किंवां अपघात घडपाची खूब शक्यता आसता तेन्ना तो काळ किंवां वेळ सांगून येयना तेन्ना आमचे मिररान फाटसून गाडी येता कोण बाबा आमकां लेफ्ट सायडीसून ओवरटेक तर करिना किंवां रायट सायडीसून कोणय ओवरटेक करता जाल्यार ताजेर लक्ष दवरप जाल्यार आपूण मातशे सायडीक घेवप खूब अश्यो गजाली आसा ज्यो आमकां लक्ष दिवन चलोवपाच्यो आसा तशी स्पीड कमी स्पीड खुबूच फास्ट आसा आनी गांवांसून रस्तो वयता जाल्या अचानक एक कुत्री मांजरां म्हणा नाजाल्या गायो अचानक धांवून येवपाच्यो शक्यता आसता तेन्ना असलें सगलें विचार सदांच एक मनान आसता गाडी किंवां एक बायक चलयता की अशे किदें अपघात जावच्या पयलीच आपूण आपल्या लिमिटान गाडी चलोवची अशे एक सदांच विचार मनान सुरक्षायेचो आमचो आसता जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना एक आमकां प्रोपर डॉकुमेंट जाय आसता म्हणटा तो आमचें लायसन तशेंच पोलुशन सर्टिफिकेट म्हणजे ती पी यु सी साठी सरटिफिकेट जेन्ना आमकां आर टी ओ म्हणा नाजाल्यार कोणूय मेजर आमचे डॉक्युमेंट मागता लायसन मागता तें सुदां एक प्रोपर लिमिटान म्हणजे एक प्रोपर वेरीफिकेशन आसता तशाच प्रमाणें आसूं जाय आनी तांकां एक प्रोपर पिरेड आसता एक लायसन कितल्या वर्सां खातीर वेलीड आसा सो तें वेलिडेटी प्रमाणें आसूं जाय तशेंच पी यु सी पीयुसीक आमच्या तीन म्हयने वेलिडटी आहा ती त्या प्रोपर वेलिडिटी प्रमाणें डॉक्युमेंट आसा आमचो फाटल्या म्हयन्याचो किंवां एक्पारी जाल्लो डोक्युमेंट बी रेफर करिना सो सदांच पी यु सी म्हणा किंवां लायसन हें गरजेचें डॉक्युमेंट आमी सदांच आमच्या वांगडा ट्रेव्हलींग करता आसतना सदांच कॅरी करता